अगर में तुसेंगी शैह्रै दे ते प्हाड़ी लोकें दा फर्क दस्सां तां ओह्दे च मेन खास वजह इ'यै के जेह्ड़े प्हाड़ी लोक होंदे ओह् मतलब कि ओह् थोह्ड़े दमाका बैह्रे होंदे होर ओह् जेह्ड़े शैह्री लोक होंदे दमाकी बड़े तेज होंदे होर हर कम्मा ई मतलब कि दमा अग्गें होंदे ते उसदी मेन वजह इ'यै कि जेह्ड़े प्हाड़ी लोक होंदे तां ओह् ज्यादातर अपने खेतीबाड़ी उप्पर निरभर होंदे जियां हून मक्कां राही उड़ियां अगर मक्कां होई गेआ तां ठीक ऐ अगर नुकसान होई गेआ उन्दा ते ओह्दे वजह ने ते इयां गै किश बी अगर नुकसान होई जन्दा ते नेईं अगर तियें किश बी ज्यादे बची जन्दे होर बाकी जियां गल्ल कीती जाए अगर इसदे फायदे बारे च ते जियां हून ग्राईं लोग होंदे ओह् दूद्ध बेची गजारा करदे अपना सारा सारा दुद्ध बेची ओड़ेआ जियां हून घ्यो बेची ओड़ेआ जां जियां हून इक होई गेआ मखीर होई गेआ ओह् बेची ओड़दे जां एह्दे बजह् कन्नै होंदा ज्यादातर कम्म होंदा जां ज्यादा गुजारा करदे होर शैह्रू लोग होंदे जेह्ड़े तां ओह् हर इक चीज़ां फायदा लैने दी कोशिश करदे जां जेह्के प्हाड़ी लोक होंदे तां फायदा लैने कोशिश नि करदे ओह् कोई बी कम्म करना होए ढंगा होए जां तरीके दा करदे इस्सै गल्ला कि ओह् थोह्ड़े शैह्रू लोकें कोला पिच्छे होंदे होर अगर गल्ल कीती जाए गल्ल कीती जाए नुकसान फायदे तां ओह्दे च ज्यादा नुकसान शैह्रू लोकें दा नेईं होंदा जि'यां कि शैह्रू लोग हर इक तरीके कन्नैओह् प्हाड़ू लोक होंदे ओह् इयां गै नल्ले होंदे होर जियां बाई चान्स कि हून मक्कें गल्ल कीती हून मक्कां राही उड़ियां जां अगर ओगे लास्ट बैल्ले ते दिक्खी लैगे नेईं तां नेईं ज्यादातर मक्कां राहियै रक्खी उड़ियां फ्ही उ'नेंगी दिक्खना नी कोई किश नि करना ओह्दी वजह कन्नै केह् कि उन्दा नुकसान बी होई जंदा होर टैमां दी मेह्नत नी कीती दी होऐ किश नी कीता होर ओह्के जेह्ड़े होंदे तां शैह्रु लोग होंदे तां ओह् इन्ने कम्म नी करदे कि के उ'नें इक कम्मै होर गै डिपेन्ड होंदा रक्खा दा ओह्दी वजह कन्नै ओह् ज्यादा चली जन्दे जां ज्यादा किश बी करू ओड़दे इ'यै फर्क होंदा कि शैह्रू लोक होंदे जेह्ड़े तां ओह् तेज होंदे होर प्हाड़ी लोग होंदे तां ओह् इयां होंदे बैह्रे होंदे जां थोह्ड़े दमाकी घट्ट तेज होंदे इसदी वजह कन्नै गै शर्मोंदे न ओह् ज्यादा इसदी वजह कन्नै गै उं'दा होई जंदा पिच्छें रेही जन्दे